मारसेल आर्ट्स होननाय आदबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव सोलिबोबाय थादों आरो बेफोर गोदोहाय जोंनि समाजाव दावहाथिलिआव थांनो थाखाय दावहारुफोरनि गेजेरजों थाम थिम खालामोमोन दावहारुफोरखो बेनि आदब बिनि खान्थिफोरखौ फोरोंनानै सासे राफोद दावहारु बानायोमोन आरो थिग बिबदिनो दिनै आथिखाल समाजावबो सासे सुबुंखो राफोद आरो गोगोम बानायनो थाखै बे मारसेल आर्ट्स आदबखौ दासिमबो फोरोंबाय थानो जायो आरो बेखौ जों सोलोङोब्ला जोंनि देहाया थिग थायो जोंनि सोलेरफ्रा नांगौबायदि थाजिम थायो आरो बेखौ जों सोलोंनो हायोब्ला जोंनि जिवाव जि मोनसे थाजिम जि मोनसे गोसोनि सान्थि बिखो जों मोननो हायो आरो मारसेल्स मारसेल आर्टआ जोंनि जिवाव बायदि रोखोमाव खामानि होयो जोंनि लोरबां साननाय हनायफोरखो जोंनि लोरबां देहाफोरखौ जोंनि गोसोआव गिखांनायफोरखो बे बिनि गेजेरजों जोङो एसे साहस फैयो आरो मारसेल आर्ट्सआव जिहेथु बायदि रोखोमनि आदब दङ आरो बे गासै आदबखौबो सोलोंनाया जोबोर गोब्राब आरो बेनि गेजेराव बेनि गेजेराव जों गासै आदबखौबो पारफेक्ट खालामनायाबो जोबोर गोब्राब आरो बेयाव जोबोर सम लायो आरो जिहेथु जोङो मोनथियो मारसेल आर्ट्सआव बायदि आदब दङ आरो बे आदबफोरनि गेजेरावनो मोनसे दङ फ्लायिं हाइ किक होननाय बे आदबखौ सोलोंनोब्ला आंनिबायदिब्ला जोबोर गोब्राब आरो जोबोर खस्थ' जायो आरो बेखौ जोङो सोलोंथारनोब्ला जों सानफ्रोमबो बिनि बागै बिखो जोङो प्रेकटिस खालामनांगोन सानफ्रोमबो बिखो जोङो बाहायनांगोन अब्लासो जोंनि आदबनि सायाव पारफेक्ट जानो हागोन अब्लासो जों बे आदबखो माने मोजांहै सोलोंनो हागोन थिग बिदिनो